میں سنجے اکرم جی بول رہا ہوں اکرم میں پولی پلس بی سینتیس سیکٹر ون نیوڈا سے بول رہا ہوں سر سر میں نے پیپر میں کمپنی کا ایڈ دیکھا تھا کمپنی ویٹ دیکھا تھا ہاں سر وہ الیکٹرکل کا میں نے دیکھا تھا

جی جی جی جی سر اور سر سر مجھے دس سال کا ہے

جی سر میں پولیو پلس میں ہی کام کر رہا ہوں صاحب جی جی سر میں نے پانچ سال اے سی ایل میں کیا ہوں سر سی ایل کمپنی ہے سر جی فلی فک ہاں جی سر جی سر میں الیکٹرل بھی دیکھتا ہوں اے سی اے سی بھی دیکھتا ہوں سر ڈی جی بھی دیکھتے ہیں صاحب اور بھی کوئی بنڈر کام ہو کوئی ایسا بھی کام ہو سر اے سی کیش ڈالنا چارجنگ کرنا یہی سب کام ہے سر میرا اسٹار ڈیلٹا کنیکشن بھی ہے سر سب آتا ہے جی میں یہی کمپنی چاہتا ہوں سر کیا مطلب آپ اسکیل دیں گے سر جی جی اچھا سر میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ڈھائی لاکھ سر میرا یہاں بھی ہے کچھ بڑھا دیجیے سر جی

جی جی سر جی سر

ٹھیک ہے سر جی جی سر جی سر جی صاحب تو منڈے میں ملے صاب آفس میں جی جی سر ٹھیک ہے صاحب جی سر جی سر اوکے سر جی سر جی سر جی سر جی اوکے صاحب جی سر ٹھیک ہے سر جی صاحب جی سر میں منڈے میں آؤں گا سر گیارہ بجے میں سر آ جاؤں گا

ہاں آپ مونو پاسر سے بول رہے ہیں سر

اوکے اوکے صاحب نمستے سر